میں کپڑے کی کا کی بنائی یا سلائی ایس ایسے تو نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تو میرے کوئی گراہک تو نہی ہیں بچے جب چھوٹے تھے تو ان کے کپڑوں پے تھوڑا سا ایسے ایمبرائڈری وغیرہ میں ہاتھ سے یا ایسا ٹانک یہ ٹکلی موتی کا تھوڑا سا کام جب وقت رہتا تو کرتی تھی وہ کافی لوگوں کو پسند آتا تھا لیکن میں ایسا باہر کے لوگوں کے لیے کبھی ایسا اتنا وقت ملتا ہی نہیں تھا کہ ان کے لیے بنا سکوں یا بنا کے وہ ایز اے کام کام کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ بنا کے وہ کروں لیکن پہلے بچے چھوٹے تھے تو میں کرتی تھی اب تو وہ بھی وقت نہیں ملتا ہے اس کے لیے میں یہ سب چیز کچھ کرتی نہیں ہوں